جی ہاں ایک کتاب میرے پاس تھی جس سے شروع میں مجھے دیکھ کر لگا کہ یہ کتاب اچھی نہیں ہوگی کتاب کا نام تھا ٹھنڈا گوشت جوکہ سعادت حسن منٹو کی تھی ایک ناول کتاب ہے پہلے مجھے لگا کہ یہ کتاب اچھی نہیں ہوگی لیکن جب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا دو تین صفحے پڑھے تو بہت اچھا لگا پھر میں دھیرے دھیرے پڑھتا رہا آگے پڑھتا گیا پڑھتا چلا گیا اور پوری کتاب پڑھنا اور اور پوری کتاب پڑھ ڈالا کیونکہ یہ کتاب بہت اچھی تھی جس سے پڑھ کر مجھے بہت مزہ آیا اور اس کتاب نے میرے ذہن کو آمادہ کیا کہ پورا پڑھ لینا چاہیے اس کے لیے میں نے اس کتاب کو پورا پڑھ ڈالا اور اس کتاب کی کہانی تھی جب میں اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو پوری کتاب ختم کر کے ہی رکا کیونکہ اس کی کہانی ایسی تھی کہ جب کوئی شخص یہ کتاب پڑھنا شروع کرے گا تو بنا مکمل کئے بغیر رہ نہیں سکے گا